म्हाका अशें दिसता की वेदर जेन्ना एक्चुली एक्स्ट्रीम लेवलाचेर वता तेन्नाच फोटोग्राफी बरी येता म्हणजे आतां सांगपाक म्हणजे वत आसले ते एक्स्ट्रीम लेवलाचेर वत आसता आनी जेन्ना तुका असो फोटोग्राफी काडपाच अशे सनरेज बी घेवपाचे आसा तुमकां जाल्यार ताजे फोटो बर येता तशेंच पावसाच्या दिसांनी समज एक्स्ट्रीम रेनफॉल आसलो आनी तुजो कॅमेरा जो असो वॉटर प्रूफ आसलो जाल्यारूय फोटो तुजे बरे येवपाक शकता तशेंच थंडे दिसांनी स्नो फॉल जेन्ना एक्स्ट्रीम लेवलार वेदर वता तेन्नाच तो स्नोफॉल बी येता सो तेन्ना सुद्दा इन केस स्नो फॉल जालो जाल्यार सुद्दां फोटोग्राफी आमची बरी येवपाक शकता तशेंच आमचें म्हणजे म्हाका अशें दिसता की जेन्ना वेदर एक्स्ट्रीम लेवला वता म्हणजे दमट सुद्दा जाता तेन्ना खूब दमट जाता तेन्ना सुद्दां फोटोग्राफी बरी येता जेन्ना म्हाक म्हजे तरेन अशें हांव मानता की जेन्ना वेदर खंयच्याय हातून जेन्ना एक्स्ट्रीम लेवलार वता तेन्नाच म्हाका दिसता फोटोग्राफी बरी येता तेन्नाच फोटो सगळे बरें येता